मेरे द्वारा ली गई पहली वस्तु मेरी ईबुक है ऑडियो बुक है जिसको मैं सुनता हूँ वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं अपने अनुसार अपने विषयों पर उस पर सुन सकता हूँ और अपने विषय को समझ सकता हूँ इस में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती मैं इसे बैठे बैठे लेटे लेटे और जब अगर मैं सफ़र कर रा हूँ तो उस समय भी मैं इसे सुनता हूँ इस में मैं पढ़ाई अगर मुझे अध्यन से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी अगर पढ़नी हों तो मैं वो भी सुन लेता हूँ और मुझे कुछ अगर मनोरंजन के लिए कुछ सुनना हो तो मैं वो भी सुन लेता हूँ इस प्रकार से मुझे अपने मन सित मन पसंदीदा विषय इस में मिल जाते हैं और इस में बहुत अच्छे से बताया गया है इस में अलग अलग लेखक भी मुझे मिल जाते हैं और कभी भी मिल जाते हैं सुनने में ये आरामदायक होती हैं और इस में एक दम सही सही अच्छे अच्छे अपने अनुसार पसंद वाले लेखक को हम सुन सकते हैं पसंदीदा कवी को हम सुन सकते हैं जिस में मतलब कविता हैं कहानियाँ और व्याख्यांश सभी चीज़ें अलग अलग प्रकार से मिलती है और यह बहुत ही अच्छा है और ये मुझे किफ़ायती दामों में मिला है